जय झूलेलाल गुल फल थिया भाॼियूं थियूं ऊअं त हर शइ अ मुम्किन काने मगर गुल पाण उॻाए सघूं था गुलनि में पंहिंजो गुलाब थियो मोगरो थियो तुलसी थी उहो उॻाइणु ज़रूरी आहे त उन्हनि सां छा भई ईअं जीअं नेचर पंहिंजो अलॻि थो थी वञे हुनमें गुलाब थियो सुगंध फेलाईंदो आहे मोगरो पाण खे मंदर में गुल चराइण जो कमु थी वेंदो आहे तुलसी हिकु पावन हवा थींदी आहे घर जो माहौल अलॻि थी वेंदो आहे हुननि जो आशीर्वाद मिलंदो आहे फल त पाण खाईंदा ई आहियूं बाक़ी भाॼियूं उॻाए सघूं था पर उते जॻह पाण खे हूंदी काने त फल फल ऐं सब्जीअ पाण ॿाहिरां वठी खाईंदा आहियूं बाकी जीअं गुल आहिनि गुल बगीचे में मगर पाण उॻाए सघूं था त उन्हनि मां पाण खे ई फ़ाइदो आहे ऐं उनमें नेचर बि सुठो रहंदो आहे घर जो वातावरण सुठा रहंदो आहे पोज़िटिव ऐनर्जी ईंदी आहे ऐं पाण खे सुठी ऐर मिलंदी आहे सुठी हवा हवा पंहिंजो वातावरण सुठो मिलंदो आहे हुनजो जय झूलेलाल